हमरा भोजनमे सादा भोजन केनाय बहुत पसन्द यऽ ओहोमे अपन घरके भोजन जेना कि दालि भात भुजिया तरकारी आओर हरी साग सब्जी सब ओ की होइ छै तऽ हेल्थोपर अहाँके स्वास्थ्यपर जादा ओकर प्रभाव नहि पड़य छै ओइमे सब चीज अपन आँखिके देखल रहय छै स्वच्छ रहय छै ओइसँ ने बिमारियो कम होइ छै जेना कि बाहरके भोजन बाहरके भोजन ओना खाइमे तऽ नीक होइ छै लेकिन ओ सुपच नहि होइ छै कोन मसल्ला कोन तेल की यूज कयने रहय छै ओ तऽ नहि पता रहय छै ओइसँ की होइ छै तऽ जादातर आइ काल्हि खराप तेल सबके कारण कोलेस्ट्रोल सब बढ़ि जाइ छै ओइ ओइसँ की होइ छै तऽ हार्टपर जादा पड़य छै आइ काल्हि जादा लोकके हार्टके बीमारी होइ छै ओहूसँ किये खान पानसँ तेलसँ तेल मसल्ला सब बाहरके भोजनमे तऽ ई नहि देखय लए जाइ छियै जे ओ कोन तेल यूज कयलकइ हन कोन मसल्ला यूज कयलकइ हन कए दिनका सब्जी ओ हमरा दऽ रहल यऽ ओ हमरा लेल स्वच्छ अछि कि नहि अइ दुआरे बाहरके भोजन शरीरके लेल बहुत हानिकारक होइ छै खाइमे तऽ नीक लगय छै फेर बादमे ओ बीमारीके घर होइ छै अइ दुआरे भोजन सादा भोजन जे अपन घरके रहय छै ओइमे की होइ छै अहाँ तऽ अपन आँखिसँ देखने रहय छियै जे सब्जी स्वच्छ ताजा छै तेल हम कोन यूज कऽ रहल छी जे हमरा स्वास्थ्यके लेल नीक हुअए ओ सब तै दुआरे स्वास्थ्यके लेल जा सादा भोजन अपन घरके भोजने ने नीक होइ छै बाहरके भोजन स्वास्थ्यके बिगाड़ि दै छै अइ दुआरे इंसानके जादातर मतलब भोजन स्वस्थ करबाक चाही बाहरके भोजन से की होइ छै तऽ जादा बीमारी होइ छै